میری ثقافت کا بنیادی پیشہ لوگوں کی فلاح و بہبود ہے اس پیشے سے آج کل بہت سارے لوگ نکل جا رہے ہیں کیونکہ ہر جگہ جو ہے خود غرضی پھیل گئی ہے لوگ ایک دوسرے کی مدد کرنا چھوڑ دیئے ہیں جو بہت خراب بات ہے